सभु खां पहिरीं योग करणु पंहिंजे ज़िंदगीअ खे ठाहिण जे लाइ ज़रूरी आहे योगा अभ्यास करण सां गॾु गॾु किन ॻाल्हिनि जो ख़ासि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे त योग करण खां छह कलाक अॻु में खाई छॾिणो आहे या योग करण खां पोइ ॿिनि कलाकनि खां पोइ रसोई खाइणी आहे हिकु सुबुह जो टाइम हिकु शाम जे टाइम ते योगा अभ्यास करणु घुरिजे योग गुरूअ जे साम्हूं योगा अभ्यास करणु खपे योगा अभ्यास करण जे लाइ पहिरीं पट ते कुझु न कुझु विछाए करे करणु घुरिजे ढिला कपिड़ा पाइण घुरिजनि जीअं योग करण में सहूलियत मिले हुन सां गॾोगॾु का बि अहिड़ी नुकिली शइ पाइणु न घुरिजे या चैन वग़ैरह जेका पाण खे अवरोध पैदा करे ख़ासि ध्यानु रखिणो त योगा अभ्यास खां पोइ कलाकु ताईं पाणी पीअणो न आहे योगा अभ्यास नियमित करिणो आहे समय हुनजो हिकदमि नकी थियल हुजणु घुरिजे हिकु ई टाइम ते या सते बजे या छहे बजे योगा अभ्यास करणु घुरिजे जंहिं सां खुले वातावरण में योगा अभ्यास करणु घुरिजे